हाँ बच्चे हम बच्चा वो जब था सिलाई बिना बहुत पड़ती है हमारे पास ऊन भी नई पुरानी पुरानी था भाभी के लगे भाभी के पास गए गए थे कि भाभी मुझे सिखाए दो मुझे भी सिखाए दो भाभी सिखाए फिर भी पेटीकोट मम्मी पूछे मम्मी हमको पेटीकोट सिखने दे सिखने के लिए मम्मी को हाँ बोला मम्मी बोला सिलाई मसीन है नहीं उगो सुई सुई धागा से सीख लिए अब सूटर भी हम बनाए लेंगे पेटीकोट बनाए लें मिसिंग अभी हैं हैं थोड़ा बहुत अब पुरानी हो गए थे अब नए बनाए पाए थे पहलवा पहले यहाँ भी बनाए थे स्वीटर बनाए थे ब्लाउज बनाए ले थे पेटीकोट सिले थे सारा तोरान भी बनाए ले थे अब सब थोड़ा थोड़ा फिर सीख लिए